क्या आप बिजली से तो रोज आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ हीटर है ना तो हीटर पे खाना अच्छे से मतलब कुछ के जाली वगैरह जैसे कि लकड़ी वकड़ी के रखो तो उसमें धारा नहीं प्रभावित होता है जैसे कि लाइट नहीं उतरेगा जैसे कि उसपे चावल चुर रहा है तो पानी गिर रहा है तो मत छूओ मत छूओ इससे कि से छूओ पिलास के पकड़ो उसको नीचे करो जैसे कि कहीं तार हो जैसे कि बत्ती वत्ती है बटम से दाबो तो नीचे मतलब देखो कहीं कटा वटा तो नहीं है कही कटा हो तो उसे मत छूओ मत छूओ नहीं तो लाइट मार देगा बहुत ही पकड़ लेगा और लाइट मार देगा ना जैसे कि इंडिक्शन है इन्डक्शन पे खाना बनाते हैं सभी लोग बनाते हैं अब तो पूरा फेमस हो गया है सभी लोग फेमस हो गया है बहुत हर हर घर में इन्डक्शन है हर एक घर में इन्डक्शन है उसपे खाना बनाओ लेकिन देखो अगल बगल कहीं कटा ना हो कटा हो तो तो जैसे कि हरा चीज मत छूओ जैसे कि लकड़ी जैसे रहता है बांस लकड़ी हरा हरा रहता है ना तो उसको उस मत टच करो टच करोगे तो लाइट पकड़ लेना उसको सूखा चीज से जैसे की सुख लकड़ी हो गया लकड़ी से उसको मरोगे जैसे कहीं किसी को लाइट मार दिया तो लकड़ी से छुड़वाना उसको धारा नहीं पा पाएगी तो नहीं प्रभावित होता है ना जैसे लकड़ी वकड़ी से धारा नहीं प्रभावित होता है और लोहा लोहा के साथ करोगे तो पकड़ लेगा तो उसको थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए सतर्क रहना चाहिए लाइट व लाइट एक ऐसा बहुत खतरा वाला चीज है लाइट जिसको पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है ना बहुत दूर उसको मतलब दूरियाँ ज़्यादा बनाओ ना अब बहुत बच बच के काम करना पड़ता है जैसे कोई चाय वाय जैसे चाय वाय बनने के लिए हीटर पे रखी ना तो उसका एस्प्रिंग देखो उठा तो नहीं है उठा होगा तो मत छूओ उठा है तो मत छूओ या तो कोई पकड़ वकड़ है पकड़ भी मिलता है स्टील ही के मिलता है तो उसमें पकड़ लेगा लाइट जैसे कि कोई लकड़ी का जूठा हो लकड़ी का पकड़ हो तो उसको पकड़ के रख दो उसको उसपे रख दो जब पक जाए तो उन्हीं के नीचे कर दो ना उससे बहनें लगे तो मत छूओ फिर फिर भी लाइट मार देगा ना इसलिए पकड़ लेगा लाइट जैसे कि हमारे यहाँ सब ज़्यादातर हीटर की ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि आज कल वो कटिया वगैरह सब फंसा उसाते हैं तो लापरवाही ये सब मत करें ये सब लपरवाही से ही लाइट मारता है कितना लोग देखो मेरे बगल में आंटी थी उनके यहाँ हो गया ऐसे लाइट ओइट पकड़ लिया था बहुत ज़्यादा मार दिया था वो भी लापरवाही तो पानी बरसा था बारिश हो रहा था तो हम हीटर गई लाइट बनाने गई और लाइट वो तार कटा था तार कटा था तो पकड़ लिया छोड़ ही नहीं रहा था तो छोड़ ही नहीं रहा था तो फिर हम लोग गए तो वो सब मेरे पापा लोग दादा लोग बड़े लोग आएं आएं तो उसको डंडा से मतलब कि मारे सूखा लकड़ी से मारे सूखा तो बची और फिर वो बची नहीं है अब फिर भी ज़्यादा हो गया है ऐसे ऐसे लापरवाही मत करो ना इससे थोड़ा बचाव करो क्योंकि कहीं कटा हो तो टेप मार दो टेप मार दो टेप मार दोगे तो सही रहेगा और नहीं तो कहीं पन्नी आज कल होता है प्लास्टिक पन्नी होता तो प्लास्टिक पन्नी से चिपका दो उसको नहीं उस पे बहुत ज़्यादा लाइट मारता है लाइट से बच्चों को खतरा आता है हमारे अगल बगल सब हीटर यूज करने लगते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि मेरे घर में अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं पकड़ लेंगे एस्प्रिंग पकड़ लेगा तो कितना खतरा वाली बात है ये लेकिन लोग लापरवाही जाना ज़्यादा करते हैं ना थोड़ा बचाव करें थोड़ा देखते रहे अच्छे से चार्ज वुर्ज करके अच्छे से तब खाना वाना बनाए अब तुरंत हड़बड़ा के सब बच्चे के नहा वहा के कहें जा बेटा हीटर सामने जाओ प्रेस करो जाओ कपड़ा प्रेस कर दो इस्त्री कर दो ऐसे कर दो ये नहीं समझते हैं कि बच्चे हैं छोटे छोटे गलती छोटे से बच्चे से गलती हो जाती है लेकिन बड़ों को समझना चाहिए ना ये सब चीज बड़ों क्या मम्मी पापा क्या करते हैं मम्मी पापा नहीं करती बड़ी दीदी हैं वो नहीं कर सकती हैं लेकिन लोग बच्चे को समझाकर बोल देती हैं करने के लिए लेकिन ये सब लापरवाही से कपड़ा करने के लिए हीटर जाओ ये करो जाओ वाटर हीटर अब तो चल दिया है कि छोटे छोटे बच्चे है तो फिर भी पानी गर्म से नहाते हैं गरम पानी से नहाते हैं तो थोड़ा कम लाओ लाइट ओइट के बारे में थोड़ा कम बच्चों को कम इस्तेमाल करने दें बड़ों हैं ना बड़े बच्चे दीदी लोग है उन लोग से कहें क्योंकि उन लोग के ऐसे कही लाइट बूता है तुरंत कोई टार्च वगैरह लेके तब बुताओ ना उसको बुताओ नहीं तो कहीं तार वुर मान लो कटा है पकड़ लेगा जान चला जावे किसी घर के लोग है कि नहीं हैं क्या कैसे लेकिन पंखा चलाओ तो अच्छे से चलाओ देखो कहीं कटा वटा ना हो उसको अच्छे से सावधानी से रखें सब हम बिजली के बारे में बता रहे हैं चलिए ठीक है